गाय भैंसीके दूध बेसी होइ छै गायके दूध बेसी होइ छै भैंसके दूध कम होइ छै हम आर तऽ भैंसियेके दूध सबदिन पालैत गेलियै आओर गाय नस्लके जे हइ से पहिले जर्सी पोसय रहियै आओर आब जे हइसे नहि पालय छियै गाय जर्सी आर ओना हमरा गाँवमे जे जाइ छै से जर्सी नस्लके हइ साहिवाल हइ आओर बाँकी जे हइसे सब समितीमे दूध नपबय छथिन गाय बीमारपर भैंस बीमार पड़य तऽ सरकारी डाक्टरसँ सलाह लेली उ हमरा गाँवसँ अलग छथिन साहपुर ग्राममे तऽ ओइ ग्रामसँ से डाक्टरके बोलयली ओहे दबाइ करय छथिन आओर उ दबाइ जे करय छथिन से हमरा आरके तऽ नाम नहि जनय छियै जे दबाइ कोन देलखिन नहि देलखिन तऽ हुनकासँ पुछली तऽ पेट खराब भऽ गेल कभी बीमार भऽ गेल तऽ उएह डाक्टर अबय छथिन आओर उएह दबाइ सुइया करय छथिन हुनकासँ नीक भऽ जाइ छै तऽ हुनकर नाम छनि अच्छेबर सिंह डाक्टरके सरकारी डॉक्टर छथिन आओर साहपुर समितीमे डाक्टर ओ रहय छथिन तऽ ओएह हुनके बोलाके लैली चाहे हुनकासँ दबाइ पुछिकऽ बीमारीके नाम बतेली जे एना एना उपचार होइ छै तऽ उ दबाइ जे हइ से दै छथिन देली ठीक भऽ गेल